जी जी कहिए हाँ हलो कहिए

हाँ हाँ जी बिल्कुल कहिए आपके बात होटल मैनेजर से ही हो रही है मेरे होटल का नाम अथिथि होटल है जी जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल कहिए आपको कैसा रूम चाहिए जी बिल्कुल आइए आपको एकदम यहाँ पर फ्रेस और हॉट अच्छे रूम मिलेंगे आपको आप पाँच आदमी से हैं पाँच आदमी से आइएगा तो आपको पाँच हजार तो लगेगा ही खाना पीना की वेवस्था में यहाँ पे आपको हर तरह का व्यंजन मिल जाएगा साउथ इंडियन इंडियन जैसा आपको खाना पसंद है हाँ बिल्कुल यहाँ पर आपकी व्यवस्था बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर आइए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा हमारी टीम आपको बहुत ही अच्छी क्वालटी से आपको रखा जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपको एकदम कम्फ़र्टेबल बेड दिया जाएगा मैम आप बहुत अच्छे से यहाँ पर रहे पाइएगा आपको कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा जी जी बिल्कुल आइए जी पाँच छः दिन का तो आपको लग जाएगा पच्चीस पच्चीस हजार लग जाएगा आपको जी मैम आप पहले आइए तो फिर देखा जाएगा फिर कम भी हो जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ प बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे घूमने का प्लेस भी है आप मेरा होटल इस्टेसन से पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर है जी जी बिल्कुल अतिथि होटल नियर थाना चौक जी बिल्कुल बिल्कुल आपको एक बेड ही मिलेगा सिंगल बेड मिलेगा और बहुत ही कम्फ़र्टेबल बेड मिलेगा आपको जी आइए यहाँ पर आपका बहुत अच्छा व्यवस्था भी है और आइए हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में आपका बहुत अच्छा कम्फ़र्टेबल तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल पानी पानी खाना यहाँ पर फ्रेस एकदम क्लीन अच्छा मिलता है